मानसिक बीमारी एक पागल की बीमारी है जो कि लोग इससे घबड़ा भी जाते हैं और इसका कायदे से इलाज अगर देखा जाए तो अपने देहात में नहीं है देहात एरिया में नहीं है अब इसका इलाज अगर लोग चाहें तो कायदे से इलाहाबाद शहर में अच्छे अच्छे डाक्टर हैं वहाँ भी दिखा सकते हैं अगर वहाँ से नहीं बनता है तो आप दिल्ली जाइए महाराष्ट्र जाइए इसका समाधान होगा ये बात नहीं है पागलपन का मतलब ये होता है कि लोग का मानसिक दिमाग खराब होने के कारण वो किसी को चीन्हता नहीं है किसी को मारता है पीटता है गाली देना और अगर आप उलाहना भी ले जाते हैं घर में तो भाई क्या करे वो आदमी जब पागल है तो पागल का भाई कोई क्या करेगा जो है इसीलिए सरकार आयुष्मान कार्ड भी बनाया है या फ्री जो है इसका ईलाज कर सकते हैं लेकिन लोग गाँव में ही रह जाते हैं आगे जाते नहीं है जो है अब पागल की बीमारी तो कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि उसका निदान नहीं होगा निदान होगा लेकिन अगर आप उसको मन लगाकर के ध्यान से करेंगे कराएँगे तो जरुर जो है वो आदमी सफल हो जाएगा क्योंकि पागल की बीमारी ऐसी बीमारी होती है कि लोग तड़पड़ाते तड़पड़ाते अगर सही ढंग से दवा न हो पाया तो आदमी तड़पड़ाते तड़पड़ाते कहीं मर भी जाता है देखिए अगर आप उसमें सक्षम रहेंगे और जिम्मेदारी से उसको लेकर के जाएँगे ईलाज करवाएँगे तो जरुर सफल पाएँगे वो आदमी भी कोई इन्सानै है कोई जानवर नहीं है ये कि पागल हो जाने के बाद वो चाहे जानवर समझो या कुछ समझो अगर कायदे से ईलाज करोगे तो वो जरुर डाक्टर का सुझाव मिलेगा तो जरुर वो है आदमी जो है ठीक हो जाएगा